जी हाँ मुझे ग्रीटिंग कार्ड बनाना बहुत ही पसंद है ये मैं अपने टीचर्स को दे सकती हूँ दोस्तों को भी देती हूँ यह मुझे बनाने में बहुत ही आसानी होती है इसमें मैं बहुत से रंग बिरंगे कलर करती हूँ ये मैं अपने दोस्तों को भी देती हूँ ग्रीटिंग कार्ड पे में बहुत सी काफ़ी चीज़ें लिख देती हूँ जिसमें कि मुझे और दोस्तों को भी और टीचर्स को पढ़ने में भी बहुत ही अच्छा लगे ये मैं इसका मैं रंग बिरंगे कलर में उपयोग भी करती हूँ क्योंकि और कैंची से कैंची से रबर कलर पैन ये मैं सब यूज़ करती हूँ ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए मुझे ग्रीटिंग कार्ड बनाना बहुत ही अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि मार्केट से ना खरीदना पड़े इसलिए मैं घर में बनाती हूँ कागज लाके उनके विशिष्ट आकार के साथ विभिन्न प्रकार के ग्रीटिंग कार्ड विभिन्न प्रकार की ग्रीटिंग कार्ड भी होते हैं ग्रीटिंग कार्ड उच्च गुणवत्ता के कागज़ से बने एक प्रकार का एक प्रकार का पत्र होता जिसके माध्यम से मित्रता अथवा अन्य भावनाएं व्यक्त करते हैं हालांकि यह कार्ड कोई विशेष उपलक्ष्य जैसे जन्मदिन नए पर्व पर अवकाशों पर हैलोवीन पर दिए जाते हैं मगर इसका प्रयोग धन्यवाद देने के लिए भावनाओं को प्रकट किया जाता है मानव संचार में मानव संचार कि वह क्रिया है जिसमें एक दूसरे की उपस्थिति में आप कराते हैं और स्वीकारते हैं यह मुझे ग्रीटिंग कार्ड बनाने में बहुत ही आसानी होती है क्योंकि मैं इसका रंग बिरंगी कलर से यूज़ भी कर देती हूँ ग्रीटिंग कार्ड या ग्रीटिंग कार्ड भेजते या बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ जन्मदिन की शुभकामनाएं जीवन भर आपके खुशी के लिए देती रहूँ ग्रीटिंग कार्ड में मैं इतने अच्छे अच्छे कलर कर देती हूँ या लिख भी देती हूँ जिसमें कि मुझे और मैडमों को टीचर्स को पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगे बधाई की परंपरा हजारों साल हजारों साल पुरानी बनी रहे पहला शुभकामना संदेश ईशा से छः सौ वर्ष पहले भेजा गया था इस तरह संदेशों के ग्रीटिंग कार्ड की यात्रा कैसे की गई